मैं रिलायंस स्टोर से बात कर रहा था मैं ये मुझे पता लगा था कि आप भेजिटेबल्स वगैरह की खेती करते हैं तो मुझे जानना था कि आप कौन कौन सी भेजिटेबल्स की खेती करते हैं मुझे क्या है कि अपने सब्जी स्टोर के लिए इस तरह की सभी सब्जियों की बड़ी क्वांटिटी चाहिए मुझे कम से कम ये चालीस पचास क्विंटल से लेकर एक हंडरेड क्विंटल तक तो जो पत्ता गोभी है आप जो पैदा करते हैं अब देखिए इसमें तो उसकी क्वाॅनटिटी से निकल के आती है

ऑर्डर तो इसकी आप मार्केट के अंदर क्या प्राइज़ लेते हैं तो आप देखिए हर मौसम कि ये अलग अलग सब्जियाँ बोते होंगे ना जैसे सब्जियों की बात करें तो उसके अंदर मटर या की तरह और होती है आपके यहाँ अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं आपके साथ एक एग्रीमेन्ट कर लेता हूँ और हमारे सब जो रिलायंस स्टोर हैं वहाँ पर मैं आपकी पत्ता गोभी मटर और दूसरी सब्जी में बताएँ कि टमाटर आप बोते हैं तो आपसे ले लेता हूँ तो इसके बाद तो फिक्स्ड एक निश्चित अपन क्वानटिटी और कीमत और एक एग्रीमेन्ट बना लेंगे और उधर आप खेत के अंदर से सारी जो सब्जियाँ हैं वो हमारी एक गाड़ी आ कर स्टोर पे उसे पहुँचा देगी और आपको हर पंद्रह पंद्रह पंद्रह दिन के अंदर आपको उसका भुगतान मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ डेली भेजी मैं आपसे दस या बीस बीस दस बीस क्वानटिटी ले लेता हूँ आपसे

ओके ओके

जी हाँ नोट कर लेना ओके ना ठीक है